हँ हैलो हँ

हम एगो वैज्ञानिक छियै ई मौसम एना ई किएक भऽ रहल छै किएक कि देखियौ धरती जे घूमे छै ओकर घूमैके गति छै ओ बहुत कम भऽ रहल छै जकर कारण ई मौसममे बदलाव आबि रहल छै आई काल्हि एते प्रदूषित हवा चलै छै गाड़ी चलै छै जैसे प्रदूषण होइ छै ओ धूल वगैरह एटमोसफेयरके बहुत दिक्कत कऽ दै छै जैसे पानिके कमी कम भऽ जाइ छै आओर अइ बेर गरमी बहुत पड़लै हँ गरमी बहुत पड़लै तैके कारण वेपोरेशन बहुत भेलै हँ आओर पॉल्यूशन एते भेलै हँ की आब ओ पानि नहि भऽ पाबि रहल छै जाहिमे बहुत दिक्कत आबै छै अइ दुआरे एखन एहन मौसम छै कियाकि एखन अक्टूबरोके महीना आबि गेलै पानि नहि भऽ रहल छै ठण्ढ़ा नहि एलै किएक कि प्रदूषण एते बढ़ि गेल छै की ओ नमीके कम कऽ रहल छै जकर कारण पानि नहि भऽ पा रहल छै आओर धूपके कारण पानि खतम भऽ रहल छै आओर ग्राउंडके अन्दरके जे पानि होइ छै खतम भऽ रहल छै अइ दुआरे एहन वातावरण छै एहने इएह सब भऽ रहल छै सर्दी बोखार किएक कि देखियौ अन्दरके जे बॉडीके जे गरमाहट होइ छै ने ओ नाइनटी सेवन डिग्री फारेनहाइट होइ छै जकर कारण अगर अहाँके वातावरण बाहरके टेम्प्रेचर अगर तीन या चारि डिग्री अइ तऽ अहाँ नॉर्मल रहबै ओकरसँ जादा हैत तऽ अहाँ के बोखार लागत अगर बाहरके डिग्री आओर अहाँके अन्दरके डिग्रीसँ मैच नहि करत तऽ मौसम चेंजके कारण बोखार लागै छै आओर आइ काल्हिमे देखै छियै की डेंगू फैलि रहल छै तऽ उ मच्छरके कारण फैलै छै किएक कि गरमीके मौसममे ठण्डीके मौसम आब आबि नहि रहल छै मच्छर बढ़ि रहल छै अइ दुआरे डेंगू आओर ई बीमारी सब जादा फैल रहल छै आओर पॉल्यूशन जे होइ छै ने तकरा कारण बहुत बीमारी होइ छै साँस लैमे दिक्कत भऽ रहल छै हालेमे कनि साल पहिने करोना आयल छलै जाहिमे बहुत लोग मारल गेल छलै हँ तऽ अइठमा ई कऽ सकै छियै की कम सँ कम गाड़ीके इस्तेमाल करबै आगि कम जलेबै आओर गाड़ीके कम इस्तेमाल करबै तऽ बेसी प्रदूषण कम हेतै जैसे एटमोसफेयरके दिक्कत नहि हेतै आओर हाल हीमे कनी दिन पहिले ओजोन लेयर टूटि गेल छलै जकर कारण बहुत दिक्कत होइ छै

हँ आओर कते अहाँ बीमार आदमीके बचेबै तैं जते कम पोल्यूशन करबै ओ अहाँके ओते बीमारीसँ राहत भेटत